मौसममे खास कए कऽ ठण्डाके मौसम बहुत अच्छा होइ छै जे एहि मौसममे आदमी हमसब लोकनि भरि देह कपड़ा पहिर सकै छी ई नहि जे एकटा पहिरलहुॅं पसीना चलि रहल यऽ या ई भए गेल या ओ भए गेल से नहि ठण्डा एक एहन समय छी जे ओहिमे सब व्यक्ति एडजस्ट कए जाइ छै अगर पांच आदमी एक जगह पर बैसल छी तऽ कोनो प्रकारके कठिनाइ नहि होइ छै अगर गरमीमे दू आदमी या एक आदमी चारि आदमी लगमे बैसल छी तऽ ओकरामे बहुत कठिनाइ होइ छै हरेक व्यक्तिके शरीरसँ बदबू दिअ लागै छै एहिलेल मौसममे ठण्डा मौसम बहुत अच्छा होइ छै ओ मौसममे हम खाना अगर खायतो छी तऽ कोनो प्रकारके कठिनाइ नहि होइ छै आ गरमीके मौसममे बहुत कठिनाइ होइ छै ताहि दुआरे ठण्डा मौसम सबलोकनि राजाके मौसम कहल गेल अछि